سائنس ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے ہر ایک کے لیے مدد ہو جا رہی ہے مشکلات آسان ہو جا رہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سائنس کاٹے آگے ہر چیز میں آگے بڑھ چکا ہے اور ہر مرض کی دوا ڈیجیٹل ٹیسٹوں کے ذریعے مل جا رہی ہیں آج کل آئی فلو وبا بہت پھیلے ہوئی ہے ڈیجیٹل ٹیسٹ کے ذریعے جیسے جیسے اب تک دوائیاں پہنچ جا رہی ہیں سب کو دوا کی سہولت ہو جا رہی ہے اتنی ہر جگہ ہر ایک چیز کی سہولت ہو جا رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ای میل آئی ڈی بھی جلدی جلد پہنچ جا رہی ہے اتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے کہ ہر چیز میں بدلاؤ اچّھی ہو رہی ہے ہر چیز میں سائنس ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکا ہے